پندرہ آٹھ انیس سینتالیس چھ بارہ انیس بانوے آٹھ چھ انیس سو چھیانوے بارہ تین انیس سو اٹھانوے پندرہ چھ دو ہزار پندرہ